ہاں میں نے اپنی تصویر نما لوگوں کو نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے تاکہ اس طریقے سے ایک پاپولرٹی اور ایک شہرت ملتی ہے وہ اپنے تجربے کو بڑھانے یا اپنے کاگری کاریگری کو بڑھانے یا اپنی آپ کے اندر جو قابلیت ہے اس کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ کے اندر جو پینٹنگ کا ہے یا تصویر کشی کرنے کا ہے یا کسی تعلق سے آپ کو تصویر کے تعلق سے آپ ایسی تصویر بنا لیتے ہیں جس سے آپ کو شہرت ملتی ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہماری بھی تصویریں بنا دیجیے اور یہ نمائش وہاں کی ہم نے جہاں پر ایک کافی مجمع ہوتا ہے ایک کا ہر جگہ سے لوگ اس مجمعے میں آتے ہیں اس میلے میں آتے ہیں اس طریقے سے اتر پردیش میں بھی سنڈیلا کا میلہ لگتا ہے اور یوپی میں ایک ڈالی گنج جو بوڈھکی میلہ لگتا ہے پھر اسی طریقے سے ایک کاکوری میلہ لگتا ہے ایسی جگہ پر کافی لوگ آتے ہیں اور تصویریں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تصویر بنا دیجیے ایسا کرنے میں ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا اس تعلق سے کی الحمد للہ میری کافی سیلس بھی ہوئی اور الحمد للہ کافی پاپولرٹی بھی ملی کافی شہرت بھی ہوئی اور شہرت کے ساتھ ساتھ کافی آمدنی بھی ہوئی ہماری تو اس میں دونوں چیزیں اس طریقے سے ایک نیٹ کی تیاری ڈاکٹر نیٹ کی تیاری کراتے ہیں کوچنگ سینٹر والے اور اگر اس نیٹ کے بچے کوئی ایک کوالیفائی کرتا ہے اس کے بہت سے سارے بینرس لگائے جاتے ہیں شہروں میں چوراہوں پر تاکہ اس کی ایک کوچنگ کی پاپولرٹی بڑھے شہرت بڑھے اور زیادہ سے زیادہ بچے کو پڑھا سکے اور زیادہ سے زیادہ وہ اس بچوں سے آمدنی کما سکیں اور جب فیس لیں گے تو ان کی آمدنی ہو گی او ایک الگ بات ہے کہ اس کی مینجمنٹ میں اور اس کے کرایے میں تمام چیزوں میں خرچ ہوتا ہے فیس بھی اسی اعتبار سے ان بچوں سے اتنی ہی لی جاتی ہے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ بچ سکے اور اس میں ہماری زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو سکے یہی ہمارا بھی طریقہ رہا